दिल्ली जी संस्कृति ॾाढी सुठी आ हुते सब मिक्स आहिनि सभु सभु जाति जा माण्हू रहंदा आहिनि त संस्कृति त ॾाढी सुठी आहे लेकिन मूंखे गर्व आहे पंहिंजे सिंधियुनि ते पंहिंजो असांजो समाजिक संगठन ठहियलु आहिनि दिल्लीअ में ॾाढा ही समाजिक संगठन आहिनि असांजी सिंधियुनि जा ठहियलु आइन मंदर आहिनि ऐं हुनमें असां सॼे साल में ॾाढा प्रोग्राम मल्हाईंदा आहियूं ऐं समाज समाज शेवा कंदा आहियूं ग़रीबनि खे ऐं हुन विद्वाउनि खे असां हुननि खे मदद कंदा आहियूं ऐं झूलेलाल जो चालीहो मनाईंदा आहियूं चेटी चंड मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांजा पुरे दिल्लीअ में समाजिक संगठन जेका ठहियलु आहिनि ऐं ॾाढो सुठे तरीक़े सां प्रोग्राम कंदा आहिनि ऐं असांखे मूंखे त ॾाढो गर्व आहे उन्हनि ते ऐं संस्कृति दिल्लीअ जी हुनमें असांजी सिंधियुनि जो ॾाढो वॾो योगदान आहे ऐं हुन ते असांखे ॾाढो गर्व आहे ऐं प्रोग्राम असांजा ॾाढा बढ़िया थींदा आहिनि असां सिंधी सिंधी समाजिक संगठन आहे असांजो हुन ते असांखे ॾाढो गर्व आहे